नमस्ते हमको आटो से जाना है हमको आपका आटो चाहिए पसिन्जर के लिए मिल जाएगा मैडम कब तक आ जाएँगी मैडम पैसा वैसा मैडम कितना लागे अरे मैडम दो सौ दे देना इतना तो हमारा रोज़गार है मैडम आपको दे देंगे तो हमारा क्या हाँ हम भी तो चलाते हैं मैडम ऐटो हमको भी पता है कि बैट्री जाती है

कुछ कम किया जाए हाँ नहीं मैडम पाँच सौ नहीं अरे कुछ और कम करो अरे मैडम ऐसे कैसे चलेगा किसी दिन हमारा भी आटो ले लेना इतना तो हमारी रोज़गारी है अरे यह सोचिए मैडम हम भी तो चलाते हैं आटो कुछ सोचिए डेढ़ तक मैडम नहीं मैडम उतना ही होता है चलिए ठीक है नमस्ते